भारतमे दुर्गापूजा आओर दश दीपावली छैठके बहुत जादा छुट्टी मिलै छै जकरा महत्वपूर्ण पर्व छै आओर किछु मुसलमानके भी पर्व छै जेकि मुहर्रम सब मानल जाइ छै ओकरोमे छुट्टी मिलै छै ईद छै दीपावली होली छै होलीमे तऽ रङ्गके पर्व छियै सब रङ्ग लगाबै छै बहुत अच्छा मजा आबै छै आओर गाँवमे भी जाकऽ घुमि घुमि कऽ रङ्ग लगाबै छियै होलीमे दीपावलीमे तऽ पटाखा सब मोमबत्ती जलायल जाइ छै दीया जलायल जाइ छै जेकि रोशनी पूरा गाँवमे होइ छै दीपावलीमे बहुत अच्छा मजा आबै छै गाँवमे जाके प्रणाम करै सकै छियै गाँवमे बड़ा लोकके प्राणाम करै छी आशीर्वाद लै छियै दशहारामे तऽ नया नया कपड़ा मिलै छै दशहरामे मेला देखै लअ जाइ छियै बहुत बड़ा मेला लागै छै गाँवमे बहुत अच्छा लागै छै गाँवमे